پچھلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے اپنے خاندان کے ساتھ نینی تال کا سفر کیا نینی تال ایک خوبصورت پہاڑی مقام ہے جو ریاست اتراکھنڈ ہندوستان میں واقع ہے یہ جگہ اپنے خوبصورت جھیلوں سرسبز پہاڑوں اور ٹھنڈی ہوا کے لیے مشہور ہے ہم صبح سویرے اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے جیسے جیسے ہم پہاڑوں کے قریب پہنچتے گئے موسم خوشگوار ہوتا گیا راستے میں ہم نے کئی جگہ رک کر قدرتی مناظر کا لطف لیا